असें ऐसी जाब चाहिदी जिदे कन्नै लोकें दा फायदा होए ते साढ़ा बी फायदा होए हां जेह्की शैल मतलब साढ़े इत्थै बी उ'दे कन्नै अस किश करि सकदे ते लोकें दा वि फायदा होए ते शैल पैसे कमान ते तरक्की करन देश दी जिह्दे कन्नै तरक्की होऐ ते करियर बनाने गितै असें बड़ी मेह्नत करनी पौंदी ऐ जेह्की अस निं करदे होने आं जेह्की अज्जकल दे बच्चे करा दे न हां बड़ी मैह्नत जरूरत ऐ